झाडां लावपाचें म्हणल्यार म्हज्या आईगेर न्हय कुळागर आसलें पयलीं आतां घोवागेर ना आईगेर आसलें तेन्नाच्यान म्हाका पयलीं पासून आवड आसा आमचे न्हय आंबे पणस अशीं खूब तरेचीं झाडां आसलीं बिरण हीं सोलां करता तीं कोकम सोलां करता तीं बिरण आसली आमगेर जांब आसले खावपाचे ते मेळटाले आनी आमचे तीं झाडां शिंपपाक माड्यो माड आसले कुळागरांत माड्यो आसल्यो जाता तीं आतां तेंकां उदक अशें पाटांत पाट आसतालो उदकाचो वयरसून आमकां तें झरीचें उदक येतालें व्हडलो व्हाळ आसा ते व्हाळाचें उदक येतालें आनी ते पाटानसून आमी हाडप आशिल्लें आनी तें कुळागर बी शिंपप माड्येच्यो माड्येक पळय चुट्टां येता न्हय ताका त्यो पोवल्यो मेळटाल्यो ते पोवल्यांनी पयलीं आमी शिंपतालीं आमचे मातशे चड व्हडलें कुळागर नासलें आमचें व्हडलें आसलें पूण आमचें तीग चुलते तिगाय चुलत्यांक वांटून दिल्लें आमी तें पोवल्यांनीच माड्येंचें शिंपतालीं आतां लोक व्हडलीं व्हडलीं कुळागरां आसता पळय न्हय ते वॉटर पंप लायता आनी पयलीं ते पयलीं ते सोय तितकी नाहली न्हय तेन्ना आमी पोवल्यांनी शिंपप मागीर मागीर लोक लाकडाचीं हें करतालो शिंपपाक हें म्हणटालीं तेंकां लाकडाचीं पयलींच्यांक लाकडाचे हितून शिंपतालीं आनी आमी तेज्या पयलीं पोवल्यांनीच शिंपतालीं आमचें मातशें चड व्हडलें कुळागर नासलें म्हणून पोवल्यांनी शिंपप मागीर तीं कल्लीं लाकडाचीं म्हणटालीं तेका कल्लीं म्हणा तितुनूय लोक व्हडलीं कुळागरां तितूनूय शिंपताले आनी आतां आतां लोकांनी वॉटर पंप बी लायल्या आमचे पयलीं तें हातीन शिंपप माड्यो लावप परत माड्यो अश्यो रुजोवंक घालप त्यो काडप त्यो माड्यो बरी व्हडली तेंकां हें मारूंक जाय आसली होणकुलां त्यो लावप आनी अशें आमी कुळागरांत तशीं आनी खूब झाडां आसतालीं आमचीं तोरंगाचीं आंतेरीचीं अशीं झाडां आसलीं आमच्या कुळागरांत आनी पणस लागताले ते पणस मागीर आमचे काडून विंकप बाजारांत व्हरून माड्येच्यो सुपारी ती इंकप आनी माड्यांचेर आमी पानाचें खाता ते पानाचें शेरे लायतालीं तीं पानांय विकप अशें करप आनी अशीं नवीन नवीन त्या कुळागरांत झाडां फूलझाडां सुद्दां लावप तीं म्हाका पयलीं पासून फूलझाडांची आवड आसा आतां आमकां हांगासर जागो ना पूण फूलझाडां तयार करता हांव देवा खातीर तरी जायीं पडटा न्हय म्हणून फूलझाडांची पयलीं पासून खूब आवड आसा पयलीं आमचें तें आवडिचें न्हय कुळागर थंय ते कुळागरांत आमचीं फूलझाडांय आसतालीं अशीं आनी आजून पर्यांत ती आवड आसा म्हाका आतां आमकां जागो ना पुणून आमी इल्लोसो जागो आसा त्याच जाग्यार हांव कसलीं अनंताचीं झाडां मोगरेचीं झाडां गुलाबाचीं झाडां अशीं देवाक सदीं लागता न्हय म्हणून तीं तयार करता आनी लायतां अशी म्हाका खूब आवड आसा फूलझाडांची बी आनी तें आमी कुळागर शींप अशीं पोंवल्यो घेवन माड्यांचीच चुट्टांच्यो पोवल्यो मेळटाल्यो तेतुनूच शिंपप आसलीं आमी झाडां आनी अशें पाट कसो आमचें उदक येतालें व्हांवतालें पयलीं आतां सगळ्यांनी वॉटर पंप बसयल्या हें म्हजी पयलींची आवड सारकी